मधुबनीमे मुख्य समाज कल्याण एवं विकास कार्यक्रममे मे एवं पहल अछि जे मधुबनीक जे महिला छथि वा कोनो कामकाजुल लड़की छथि जे चाहे छथि की हम आत्मनिर्भर होइ तऽ ओहिके लेल हमरा सभके क्षेत्रमे मिथिला हाटक उद्घाटन कयल गेल हॅं जाहिमे कि बहुत तरहके हम अपन प्रोडक्ट बना सकै छी आ ओकरा मेन सेलिंग क टाइम मे दिक्कत होइ छै जे हम केना एकरा परचेज करी परचेज या खरीद बिक्री करी तऽ ओहिके लेल ओहि आधार पर मिथिला हाटक बनायल गेल अछि जाहिमे कि हम अपन कोनोभी जे हमरा हुनर अछि ओकर हम विकास करी आ ओहिके थ्रू सॅं हम अपन आजीविकाक लेल अपन आयके आयके लेल ओतय मतलब दोकान तोकान लगाबी आओर ओहिमे सेलिंग करी जे सेकी हमर आय होयत आ हम आत्मनिर्भर भऽ सकब